ہیلو جی بتائیں جی ہاں بتائیں ہاں سر مل جائے گی آپ سر بون لیس بھی مل جائے گی آپ کو دکان پہ وزٹ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے ابھی ابھی سر ہم ہوم ڈلیوری اور ڈلیوری ہم نے ابھی بند کر رکھی ہے کیونکہ ہمارے پاس ابھی لیبر کی کمی ہے تو آپ ایک دفعہ یا تو دکان پہ آجائیں اگر آپ کی کوانٹٹی بہت زیادہ ہوگی تو ہم آپ کو سینڈ کروا دیں گے آپ کہاں پہ رہتے ہیں نہیں آپ رہتے کہاں پہ ہیں سر بلی ماران میں ٹھیک ہے سر میں وہاں پہ آپ کو ڈلیور کروا دوں گا اور اگرچہ ہمارے پاس اور بھی بہت سی ساری فش ہیں اگرچہ آپ وہ لینا چاہیں تو وہ لے لیجیے روہو ہے سنگھاڑا ہے روہو ہے سنگھاڑا ہے سر فرائی کے لیے آپ ایک اس کا وہ ست ایک ایک کانٹے سے ہوتی ہے سنگھاڑا وہ ڈلوائیے یا بون لیس لے لیجیے بچھوا لے لیجیے بچھوا سر بون لیس جو پڑے گی وہ آپ کو ایک ہزار روپے پڑے گی تو روہو فش ہے ٹھیک ہے سر ہم آپ کو بجھوا دیں گے آپ ہمیں اپنا ایڈریس سینڈ کر دیجیے لیکن سر اگرچہ سر یہ سات سو روپے کلو ہے اگرچہ آپ دو کلو لیں گے تو میں پندرہ سو کی لگا دوں گا نہیں ڈلیوری ہاں کوئی نہیں ڈلیوری ہم کروا دیں گے آپ مجھے اپنا سر سنگھاڑا بھی ڈلوا دوں کیا ایک کلو سر ٹرائی تو کر کے دیکھیے ایک دفع میرے کہنے سے ٹھیک ہے سر میں آپ کو سینڈ کروا دوں گا ٹھیک ہے سر ڈلیور کروا دوں گا اوکے